आंनिआवथ' जोंनि ओनसोलाव हाय बांसिनानो जोलुरखौ गेलेनो मोजां मोनो बा गेलेनाय नुयो आंबो मोजां मोनो जोलुरखौ हाय दा जोंनि माहारिनि फ्राय जोलुर गेलेनायाव हाय बयजोंबो मिथिजानाय होनबाथाय बिथां दुरगा बर' आरो हलिसरन नार्जारि बिथांमोनहा जोबोर मोजां गेलेयो आरो आं आसा खालामो आरो उनावबो आरो बिदिनो जोंनि बा जोंनिल' नङा जोंनि आसामनिफ्राय गोबां मानसियानो दावगा लांनो हायो बे जोलुराव हाय आं बांद्राय मोनथिया जोलुरनि बादै जाखि जाया बांसिनखौनो आं जोलुर जोलुरा फुटबल जायखौ जों फुटबल होनो मानसिफोरखौहाय इन्टारटेनमेन्ट खालामनो होन्नानै आं मिथियो आरो आंनि मिथिनायाव दा मा बांसिनानो